संजय आं हांव निखील उलयतां ओके हांव म्हाका फ्रुटां जाय आशिल्लीं फाल्यां आमगेर पुजा आशिल्ली सो म्हाका एक पांच तरेचीं फ्रुटां जाय आशिल्लीं ओके कसलीं कसलीं आसा तुमचे कडेन ओके

ओके ओके आं हां हां आमे कसले आसा आमे कसले आसा आं हां हां आतां हें मेळचे ना न्हय मानकुराद सोंपले मेळपाक म्हणजे पुजा आसा फाल्यां

सो मानकुराद मेळचे ना सोंपले ते आतां हा बरें बरें कळया मांगिलाल कशे कशे डजन हां बरें बरें बरें म्हाका एक डजन आमे जाय पडटले आनी हें कसलें म्हळें एपलां कशीं हाडलीं म्हणलें तुमी हीं भायलीं काय काश्मिरी एपल काश्मिरी येवची ना इतल्यान काय येवंक लागलीं आं काश्मिरी ओके ओके आनी कशी डजन कशीं काय किलोनी दिसता ती कशीं किलो आं हां हां दोनशी रुपया किलो न्हय ओके म्हाका एक किलोभर एपलां जाय पडटलीं आनी हें आसतलें तुमचे कडेन संत्रां ना दिसता न्हय आतां संत्रां मोसंबी म्हाका एक मोसंबी जाय पडटली एक किल्लभर नाजाल्या स नग एक स नग जाय पडटले ते कशे धरतले बरें बरें बरें ओके ओके केळीं एक डजनभर जाय पडटलीं पूण म्हाका तीं हाजी जाय हां सालदाटी गांवटी हय हय हय हय नाका नाका वेलची नाका सालदाटी जाय सालदाटी आं आनी मागीर हें घेता हांव पांचवें फळ पेर्स पेर्स घेता पेर्स आसा न्हय ओके मागीर सांगात म्हाका कितले जातले पयशे बी ते कितले सगले टोटल मागीर तसो हांव म्हजे हें बांदून दवरात तुमी मागीर येता हांव आनी कलेक्ट करतां

बरें ओके पूण मातशे कमीच धरात म्हाका आं मार्केट मार्केट रेट धरूं नाका हां मातशे कमीच धरा आं बरें बरें बरें बरें तर हां आनी सांगात पुजा हाजी सत्यनारायण हय हय हय आंगयल्ली आंगयल्ली आंगयल्ली आं तमी तुमी तुमी म्हाका ह्या फावटी मातशे कमी धरत जाल्या हांव तुमकां म्हाजे फ्रेंण सर्कल बी आसा तें सगल्यांक तुमचोच नंबर दिता कॉन्टेक्ट सो ते तुमचेच कडल्यान मागीर घेवंक शकता अशें हां आं या बरें बरें बरें तर या जालीं न्हय थंय इट्स ऑलमोस्ट थ्री मिनट्स ना ना न्हय जाल्यार हाजेर पयला म्हज्या चार मिनटां जालीं म्हज्या फोनार हय हय आं बरें बरें ओके ओके बरें ओके ओके ओके ओके